एह् जेह्की डोगरी भाशा एह् मतलब एह् जेह्की डोगरी भाशा एह् अस बोलने ते सारे समझी लैंदे जम्मू दे अंदर जिस्सी मरजी आक्खो सारे समझी लैंदे ते बाकी भाशा न जेह्कियां तां ओह् मतलब जेह्की डोगरी भाशा हून अस गुज्जरें कन्नै करगे गद्दियें कन्नै करगे जेह्के मतलब इं'या कोई होर लब्भग भाशा हून कोई हून कोई कोई कोई होंदा कोई किश होंदा अस मतलब डोगरी भाशा जिस्सी बी आखगे जेह्दे कन्नै बी करगे ओह् समझी लैंदा जेह्की गोजरी भाशा होंदी गद्दियें दी भाशा होंदी ओह् साढ़े कन्नै आक्खन ओह् नेईं समझोंदी ऐ असें बिल्कुल निं समझोंदी असेंगी पता निं चलदा नुहाड़े च गोजरी भाशा जां गद्दियें दी भाशा ओह् मतलब इक दूऐ कन्नै गै समझी सकदे निं ओह् इक दुऐ कन्नै इक गुज्ज ओह् इक गुज्जर होग ते गुज्जरै कन्नै गै समझी सकदा ते जेह्का गद्दी होग ते ओह् गद्दियै कन्नै गै गल्ल करी सकदा साढ़े कन्नै नेईं करी सकदा ते असेंगी नुहाड़ी गल्ल समझ निं आई सकदी ऐ ते जि'यां एह् डोगरी भाशा ते एह्दे च किन्नियां कवितां लिखी दियां होंदियां किन्नियां कविता अस बोलदे किन्नियां क्हानियां लखोई दियां होंदियां किन्नियां क्हानियां अस पढ़दे किन्नियां क्हानियां अस इक दुऐ गी सनांदे हे साढ़े घरै आह्ले किन्नियां डोगरी च सनांदे हे ते जेह्की गद्दी भाशा जां ओह्की गोजरी भाशा ओह्दे च कुत्थें होंदियां कवितां इन्नियां लोक पढ़दे निं हैन असेंगी पता गै निं इन्ना जेह्के गद्दी होंदे गुज्जर होंदे ते ओह् मतलब जैदातर डोगरी भाशा ओह् बी समझी लैंदे ओह् पढ़दे बी हैन अगर छपोई दी होग कोई डोगरी भाशा डोगरी च कोई कविता होग क्हानी होग सारे पढ़ी लैंदे ते डोगरी भाशा ते एह् मतलब अस बोलने बी हैन लिखने बी हैन ते कवितां बी लिखने ते किन्नियां ते एह् लिपि बी ऐ इक स्हाब दी ते इस्सी अस लिखने बी हैन बोलने बी हैन ओह्कियां भाशा हैन उनें गी अस नेईं खाल्ली बोली गै सकने पर लिखी निं सकने हैन एह् मतलब बोलने दा साधन निं ऐ पर लिखने दा साधन बी ऐ होर साढ़ियां जेह्कियां ओह्कियां भाशा न ते उंदे सारें बिच साढ़ी मतलब डोगरी भाशा स्हेई भाशा क्योंकि इस्सी हर कोई मतलब हून तगर जेह्के पराने पराने बुड्ढे न पराने पराने न ते उ'नें गी कुत्थै समझोंदियां कोई हिंदी बोला दे कोई इंगलिश बोला दे ते उनें बेचारें गी पता निं इन्ना कोई डोगरी बोले ना ते सारे आदमी समझी ते लैंदे नी कि आं डोगरी भाशा आक्खा दा एह् साढ़ी ओह्की भाशा साढ़ी डोगरी सारे समझी लैंदे निक्के बच्चे आक्खो कोई बड्डें बजुर्गें गी डोगरी भाशा समझी लैंदे ओह् समझी लैंदे डोगरी भाशा ओह् साढ़े हून दिक्खो जम्मू दे बाह्र जा कोई जम्मू दा मतलब बाह्र साढ़ा मतलब डोगरी दा कोई नामो निशान निं ऐ जम्मू दे बाह्र इत्त केह् चलदी हिंदी जादैतर ते हिंदी गै चलदी उत्त हिंदी ते चलो कुसै गी हिंदी ते माड़ी मुट्टी हिंदी ते होंदी होग ते बाह्र गेआ ते इंगलिश होग साढ़े ते इत्थै पता निं लगदा इंगलिश दा केह् ऐ केह् नेईं डोगरी होऐ ते चलो आदमी डोगरी दा कोई अपने ग्रांऽ दा बंदा लब्भग ते डोगरी बोली ओड़ी ते बोली ओड़ी तां डोगरा बंदा लब्भिया ते लब्भी हां बंदा ओह् किन्नी भाशा साढ़ी डोगरी ऐ ओह् उत्त नां समझोंदी ते नां लखोंदी नां किश हून असें ओह्कियां भाशा बोलनियां होन तां असें गी किन्ना इं'या अड़कन जन पेई जंदी ऐ असें कि'यां बोलनी ऐ हून ते अस जन्ने गै हैन कोई साढ़े कोई फंक्शन जां कुड़ियें दे कालेज किश फंक्शन होंदा अ'ऊं कालेज पढ़ानी ते साढ़े कालेज किश फंक्शन होंदा अस कालेज जन्ने तां असें किश बोलना होंदा तां साढ़ी मतलब गोजरी भाशा होग जां किश होर होग अस ओह्दे अग्गें अगर किश बोलने होन्ने ते स्टेज़ उप्पर किश बोलना होंदा असेंगी इं'या बड़ा किश लगदा कि कि'यां बोलना कि'यां बोलना असें बा इं'या आखदे न कि जरूरी स्टेज़ उप्परै गी जन्ने ते जिसलै डोगरी बिच्च बोलने गी ताहीं असें गी इं'या शर्म औंदी ते बा इन्नी डोगरी च इन्ना ओह् निं होंदा बोलदे गे बोलदे गे ते डोगरी च इन्ना ओह् निं होंदा डोगरी भाशा साढ़े जम्मू च इन्नी फैली दी इन्नी फैली दी हून म्हत्वपूर्ण भाशा साढ़ी डोगरी ते हून इस्सी कोई चाहियै निं मिटाई सकदा ऐ ते डोगरी च इन्नी कताबां छप्पी दियां इन्नियां कवितां साढ़ी हिंदी ऐ ओह्की ऐ साढ़ी डोगरी भाशा ऐ जेह्की बड़ी स्हेई भाशा ऐ बड्डे बजुर्ग निक्के बच्चे जिस्सी सखाओ बड़ी आसानी कन्नै समझी जंदे बड़ी आसानी कन्नै करी लैंदे हैंडल करी लैंदे हिंदी इंगलिश समझांदे पढ़ांदे किन्ना टैम लगदा नेईं तां इक लाइन गै सनानी चाहो तां बच्चा होग तां उस्सी कोई दस्स पंद्रहां मिंट ते डोगरी इक बारी सनाग कोई कि भई तूं इं'या कर जां इं'या कर जां पानी पीने गी जा तूं ते ओह् इक मिंट गै समझी जंदा कि असें पानी पीने गी जाना ऐ ते इस्सै गल्ला जेह्ड़ी डोगरी भाशा ओह् बड़ी स्हेई भाशा एह् सारियें भाशा कोला अलग ऐ एह् साढ़ियें बाकियें भाशा कोला साढ़े डोगरी भाशा डोगरी ऐ साढ़े पूरे जम्मू च इन्नी महत्वपुर्ण भाशा ऐ ते मतलब जेह्की डोगरी पूरी भाशा ऐ मतलब आई दी मतलब कविता किन्नियां लखोई दियां एह्दे च कवितां क्हानियां इं'या आक्खे कोई तां दूई ठीक ऐ ते साढ़ी डोगरी भाशा जेह्की ते एह्दी अस बड़ी आसानी कन्नै बोली सकने जि'यां इस्सी बोलने कन्नै असें गी किश इं'या अजीब सारा फील निं होंदा इं'या घबराह्ट निं होंदी ऐ मतलब जि'यां सोचने कि